हलो रामदेव होटल हा तव्हांजी होटल इहा किथे आहे उल्हासनगर में उल्हासनगर टे में अच्छा हाणे ई खुली आहे न अॻे महिने नईं अथव होटल जी अॻे महिने ई खुली आहे हा हा अच्छा अच्छा ॿुधो न मूं वटि एक्चुली अचणा आहिनि महिमान राति जो त मूंखे आ हिकिड़ो मां तव्हां वटि वैराइटी ॿुधो आहे जाम सुठी आहे त मूंखे हिकिड़ी डिश खपंदी हुई ऐं हिकु त दाल ई प कॼो रखिजो दाल फ्राइ मूंखे खपे हिक ऐं हिकु ॿी बि डिश खपे त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदव त मां कहिड़ी डिश घुरायां भाई जेकी सुठी हुजे ऐं जेकी पूरी बि थी वञे टे ॼणा अचिणा आहिनि भई उन्हनि में पूरी थी वञे त हा भले ॿ मोकिलियो न पनीर टिक्का मसाला ॿ मोकिलियो भले ऐं ॿ मोकिलियो दाल फ्राइ ईअं कियो जीअं टे ॼणा उहे आहिनि ऐं मतिलबु टोटल टिनि ॼणनि में बि पूरी थी वञे ठीकु आहे हले हा त हिकु पनीर टिक्का मसाला मोकिलियो ऐं हिकु दाल फ्राइ मोकिलियो ॿियो राइतो मोकिलियो गॾु उन सां ॿियो मिठे में छा छा अथव अच्छा गाजर हलुवा अथव गुलाब जामुन अथव ओके ॿियो दाल हलुवा ठीकु आहे दाल हलुवा ॿ मोकिलिजो वरी दाल हलुवा बि ॿ मोकिलियो अच्छा त तव्हांजो माण्हू ईंदो ॾियणु केतिरी देरि में ईंदो पंद्रहं खां वीह मिंट लॻंदसि ठीकु आहे हले त मां एड्रेस ॾियांव थी लिखो एड्रेस हिन एड्रेस ते पहुचाए जो पंद्रहें वीहें मिंटे में मतिलबु इते ई आहे असांजो घरु होटल सम्झो उते आहे न टे नंबर में त मुंहिंजो घरु ॿिए नंबर में ई आहे एड्रेस लिखो छ्ह सौ पंज गुडलक अपार्ट्मेंट ओ टी सेक्शन ॿियों उल्हासनगर ॿियो खेमानी जे पासे में ई अथव हा पंद्रहें वीहें मिंटे में प्लीज़ मोकिलिजोसि जल्दी ठीकु आहे हा